आं दाखालि गेस लायदोंमोन गेसानो मोजां नङा गेसानो बोरैबा पावार माबा बुर्जा होबाबो गिदिर जोङा माबायानो सुइसखौ होबाबो माबा गेसानो लिग दं ना मा दं थाय बारा जाया मोजाङै नङा बारा मोजां मोनाखै आं आर गेसाबो खम थायो नामाथाय गेसानो रेंजेंसो बारा मोजां मोनाखै आङो गेसखौनो सोलायहैनांगौ ना मानांगौथाय बारा थिग नङा गेसा